हैलो अंजी अंजी मैडम अंजी गुड मार्निंग गुड मार्निंग केह् हाल ऐ थुआढ़ा आं ते ठीक ठीक होर कनेहा चला दा क्लॉस अंजी अंजी सनाओ केह् गल्ल ऐ आं में बनाई ही में दिक्खियै बनाई ही में सोचेआ इसलै टाईम बड़ा होई गेदा ते में सोचेआ होई गेदा होना कम्पलीट ऐहीं नेईं होए दा केह् कोई गल्ल ना जंदी अग्गें पिच्छें जंदी किन्ने चिर अग्गें करचै ते परमात्मा अगर दिक्खो म्हीना अग्गें अगर जा तां जह्गा उठी भी अगले ते भी अगले पेपर बी अग्गें होई जाने न भी ते तुस इक्क कम्म करो तौले तौले गै सलेब्स कंप्लीट कराओ ताकी होइया कंप्लीट ऐ नी इक्क कम्म करो जेह्ड़ा बचे दा ते जीरो पीरियड एक्स्ट्रा क्लॉस लेइयै कंप्लीट कराओ इंया करो टेस्ट लैओ कन्नै कन्नै होई जाह्ग ते होर किश होर किश गल्ल आं औगी औगी कल्लै दा अं'ऊ टेस्ट लेआ करो ना अं'ऊ आं टेस्ट कॉपी दिक्खगी अं'ऊ ठीक ऐ ठीक ऐ चलो भी होर किश गल्ल होगी मिगी सनायो ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक